میڈیا اور تعلیمی نظام میں زبان کی نمائندگی کے حوالے سے یہ دیکھا گیا ہے کہ ہر زبان کی نمائندگی مختلف عوامل پر منحصر ہوتی ہے میڈیا میں عام طور پر ان زبانوں کو زیادہ ترجیح دی جاتی ہے جو وسیع پیمانے پر بولی اور سمجھی جاتی ہیں یہ زبانیں عموماً قومی یا علاقائی زبانیں ہوتی ہیں چھوٹی زبانیں یا مقامی زبانیں اکثر کم نمائندگی پاتی ہیں جوکہ زبان کے بولنے والوں کے لیے تشویش کا باعث ہو سکتا ہے تعلیمی نظام میں بھی کچھ ایسی ہی صورت حال ہے زیادہ تر نصاب میں قومی یا علاقائی زبانیں شامل ہوتی ہیں جبکہ مقامی زبانوں کو کم ترجیح دی جاتی ہے یہ صورت حال مختلف ممالک اور علاقوں میں مختلف ہو سکتی ہے لیکن عمومی طور پر بڑی زبانوں کی زیادہ نمائندگی ہوتی ہے اگر آپ کسی خاص زبان کے بارے میں پوچھ رہے ہیں تو براہ کرم اس زبان کی تفصیلات فراہم کریں تاکہ میں مخصوص معلومات فراہم کر سکوں